मेरा सेकेंड प्रोडक्ट काफ़ी नेगेटिव रहा है जो कि हामर है जिसे हम हिंदी में हथौड़ा कहते हैं वो वो काफ़ी मेरे लिए नेगेटिव रहा है हथौड़ा काफ़ी सारे कामों में आ आ जाता है जैसे कि दीवारों पर कुछ कील वगैरह ठोकना हो किसी चीज के लिए बैलेंस करना हो या फिर फ्रेम को बैलेंस करना हो तो उसके लिए हम हथौड़े का उपयोग करते हैं और काफ़ी चीज़ों में हथौड़ो का काम भी है जो कि मैंने यूज़ कई बार किया है तो मैं उसे अच्छे से उपयोग कर नहीं पाती हूँ और उससे मुझे कई बार मेरे हाथों में नुकसान भी हुआ है चोट लग गई है जिसके कारण मुझे अच्छा नहीं लगता हथौड़े से काम करना वो और वो काफ़ी नेगेटिव भी है जल्दी से काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए हम मशीनों का भी उपयोग कर सकते है हथौड़ा थोड़े नेगेटिव में आ जाता है किसी को यूज़ करने आता है और किसी कोई नहीं कर पाता तो हामर मेरे लिए एक नेगेटिव प्रोडक्ट रहा और उसका एक्सपीरियंस काफ़ी खराब रहा मेरे साथ